सिलाइ मशीन चलबय छियै बिजनेसवला काम करय छियै जे ओइ लए कपड़ा लै छियै तऽ ब्लाउजके भी आर लै छियै तऽ ओकरे गला पाँचके होइ छै ककरो छओके होइ छै तऽ पाँचके दूके गला होइ छै पाँच गो कँखियाँ होइ छै काटय छियै दसके धौना रहय छै दसके धौना रहय छै बारहके सोलहके लम्बाइ रहय छै काटय छियै सीयै छियै आओर ओकर बाद ओकर सिलाइ लै छियै बीस रूपैआ सिलाइके लए छियै सजाके पाँच पाँचके काटय छियै दू मीटर कपड़ा रहय छै पाँचके काटय छियै आओर काटि छाँटिके सीलहुँ तऽ देलक हमरा पन्द्रह रूपैआ दै छै ओन्नेसँ वएह फेर हम्मे सब खाइ पीयै छियै आरो की कहय छै पेन्ट पेटिकोट काटि छाँटिके सीलहुँ तऽ उहो पन्द्रहे रूपैआ अथी हाफ पेंट जेंट्सके ओ घघरी सीलहुँ रोज पचास रूपैआ लै छियै सूट सलवारके सूट सीलहुँ तऽ सूट सूटके सिलियै सियै छियै ओकर दै छै एक सओ बीस रूपैआ जकर जेहन अपन भीयार रहल तेहन सीयै छियै उहोमे सूटोमे पाँच गो कपड़ा ककरो रहतय ककरो तीनके रहय छै गोल रहय हइ करिके क रहय चौखूट रहय छै चौखोटू सी दै छियै गोल रहय छै तऽ गोल सी देलहुँ ककरो दिलवला रहय छै तऽ दिलवला सी देलहुँ ककरो डिजाइनवला ब्लाउज होइ छै तऽ डिजाइनोवला सी दै छियै ब्लाउजो डिजाइनवला सी दै छियै पटियालो सी दै छियै पैजामा होइ छै पटियाला उहो इंची टेपसँ पाँचके दसके रहय छै पटियाला उहो काटय छियै काटि छाँटिके उहो सी देलहुँ काटिके ओकर बाद की रहय जे फाँगल फूटल जे होइ छै सब सी दै छियै ककरो साया अथी साड़ीमे फॉल्स लगाय देलहुँ बीस रूपैआ दै छै फॉल्सके उहो लगाय दै छियै साड़ीमे हुक बटन लगबय छी सी एक घण्टामे हम सीयै छियै सब मिलाके ब्लाउज एगो ब्लाउज एक घण्टामे हुक बटन लगबय पड़य छै पहिले हेम करय छियै सियै छियै तब पहिले हेम करय छियै सीके तब हेम करय छियै तब हुक लगबय छियै